ओला कैब से बात कर रहे हैं ड्राइवर साहब हाँ जी मैं ने कैब बुक करी थी मानसरोवर जाने के लिए बहुत देर हो गयी पहुँचे नहीं आप कहाँ पहुँचे हो आप वैशाली नगर तो वैशाली नगर कहाँ पहुँचे गुप्ता स्टोर तो आ जाओ ना फटा फट से आप मैं बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ मुझे मेरे को बहुत ज़रूरी काम है जल्दी आ जाओ आप ठीक है तो गुप्ता स्टोर से आओगे तो फ़िर खातीपुरा आओगे आप चौराहे पर अच्छा चल निकले वहाँ से चौराहे तक कितनी देर में पहुँच जाओगे अच्छा एक मिनट में ठीक है साहब आ जाओ कितनी देर लगेगी आने में पूरे पंद्रह मिनट में आ जाओगे ठीक है साहब पंद्रह मिनट में आ जाओ है ना जल्दी आ जाओ ठीक है ओके